जय झूलेलाल मां शादी करे आयमि जंहिंमहिल त असांजे घर में नॉन वेज ॾाढो शौंक़ु सां खाईंदा हुआ त मुंहिंजे ससु मूंखे तींवणु ठाहिणु सेखारियईं त उनजे हिनखे बसर कटे ऐं तींवणु धोई अचि पोइ मां बसरनि खे चयो ॻाड़ो ठाहे उनखे ॻाड़ो करे पोइ मथां मिर्च विझाईं ऐं चयो तींवणु विझ पोइ चयो थोरो डिम करे ॿाहि ते उनखे रखेसि पोइ वरी चयो हाणे हिनमें पाणी विझ तरो वतई त पोइ पाणी विझी चयो टमाटा कट ऐं थूम अदरक मिर्च जिए कुटे करे विझ पोइ टमाटा विझी उनखे भुञी भुञी करे चयो पाणी विझेसि ऐं पोइ वरी थोरो सिॼियो त चयो हाणे हिनमें ॾई विझेसि वरी इनखे भुञेसि पोइ भुञी भुञी करे वरी मां उनखे रस जो पाणी विधो गरम मसालो विधो ॾई विधी ऐं मना तींवणु एॾो सुठो ठहियो दास तींवणु चएबो आहे उनखे त उन्हनि सभिनी खे घर जे भातियुनि खे वणियो सुठो ख़ुशीअ सां खाधऊं ऐं सभिनी तारीफ़ कई ऐं मूंखे टे ॿार आहिनि ॿ छोकिरियूं आहिनि हिकु छोकिरो आहे मां उन्हनि उअ रेसिपी पंहिंजे छोकिरीनि खे बि ठाहिणु सेखारी त उहे बि हाणे सोहरनि में ठाहिंदियूं आहिनि उन विधीअ सां ई त उन्हनि खे बि ॾाढो सुठो वणंदो आहे ऐं मुंहिंजे नूहुं खे बि उहा ई विधी सेखारी आहे हाणे उहा बि घर में ठाहींदी आहे ॾाढे सुठी तरीक़े सां ठाहींदी आहे उहा भाॼी ऐं सभिनी खे वणंदो आहे तींवणु ओ जय झूलेलाल